हैलो हैलो आं नमस्ते सर केह् हाल थुआढ़ा एक्चुअली में अंजी अंजी नमस्ते एक्चुअली में थुआढ़े कशा पुच्छना हा मिगी ना सैकेंड क्लॉस दे दौ तीन बच्चें गी पढ़ाने च प्रॉब्लम आवा दी मतलब ओह् केह् आक्खदे की में दौ म्हीनें गै होये ज्वाईन कीते दे मिगी समझ निं आवा दा ते ऑलरेडी इत्थें पढ़ांदे ते केह् चक्कर ऐ इंदा याद निं याद निं होंदा ते कम्म बिच थोह्ड़ी मस्ती ऐ अं अच्छा अं अं आं पर में अं पर में निं डांट दिन्नी आं अं अं अच्छा अच्छा